जो हमारे समय जो हमारे पढ़ाई के समय जो चुनौतीपूर्ण जो समय था वो एक हमें बायो का प्रोजेक्ट मिला था प्रोजेक्ट में सभी किसी को किस सब को अलग अलग प्रोजेक्ट मिला था किसी को जैसे अमाशय मिल गया था बनाने को किसी को पालना बनाने को मिल गया था और किसी को मछली बनाने को मिल गया था किसी को झींगा बनाने को मिल गया था ये सब जो हैं हमें बायो के प्रोजेक्ट मिले थे इसमे चुनौतीपूर्ण कार्य यह था कि क्योंकि इसे एक अच्छे से बहुत ही यूनिक तरीके से बनाना था जिसमें वो अच्छा भी दिखे और एक एक अंग को हमको दिखाना था एक एक नाम को दिखाना था क्योंकि ये बायो का प्रोजेक्ट है इसलिए इसे हमें अच्छे से दर्शाना था और इस प्रोजेक्ट से हमें फ़स्ट सेकंड थर्ड हम लोग को प्राइज़ मिलता तो हम लोग अच्छा से अच्छा ये जो हम लोग चुनौतीपूर्ण समय था कि हमें भी फ़स्ट ले आना था इसलिए हमें बहुत ही उसमें मेहनत लगा बनाने के लिए